ہندوستان کے سب سے اہم تہوار جیسے دیوالی ہولی عیدالفطر اور کرسمس یہ ہندوستان کے اہم تیوہار ہیں مختصر سے ایسے اور کئی تیوہار ہیں مگر ہم آپ کو مختصر بیان کر رہے ہیں اور اس میں اس تیوہاروں کو کس طرح منایا جاتا ہے اور اسے کس طرح مناتے ہیں دیوالی میں رنگ برنگے استعمال کرتے ہیں ہولی میں رنگ برنگ کلر استعمال کرتے ہیں دیوالی میں جب رام ونواس کاٹ کے آئے چودہ سال کے رام کی آمد کا خوشی میں پٹاخے پھوڑے گئے رام کے آمد کی خوشی میں دیوالی منائی جاتی ہے عیدالفطر جس میں مسلمان سوئیاں بناتے ہیں اچھے اچھے دسترخوان پر کھا کھانے مٹھائیاں میٹھے رکھے جاتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور بچوں کو عیدی ملتی ہے جس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کرسمس جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے پیدائش کو خوشی میں کرسمس منائے جاتا ہے اس کرسمس میں سینٹا کلاس آتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں اور اس تحفوں کو دیکھ کے بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس تہواروں میں اسکول کو تعطیلات ملتی ہے اور کئی ایسے جیسے دکان نے بھی بند کئے جاتے ہیں آفس بھی بند کئے جاتے ہیں ایسے کئی تیوہار ہیں جس میں اسکول بند کئے جاتے ہیں یہ مختصر سے تیوہار ہے اور ہم اسے اور ان تہواروں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں بچے تو تہواروں کو خوشی بہت خوش ہو جاتے ہیں جس سے انہیں نئے کپڑے اچھا کھانا اچھا پہننا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا بڑے اور چھوٹے سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنے ہر ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کرتے ہیں اس میں محبت بڑھتی ہے بھائی چارگی بڑھتی ہے اور ان دیدوں میں اپنے دلوں میں جو بھی خلش وغیرہ ہوتی ہے محبت میں تبدیل ہوتی ہے عید ان تہواروں کا اہم کردار ہے بس اس ہندوستان میں محبت بنائے رکھیں اور بھائی چارگی بنائے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہیں